हॅलो मडगांव लँडलायन कंपनी हय न्ही हय तुमी आमकां बील लँडलायनाचे बील धाडिल्लें पूण तें बील म्हाका दिसता आमच्या पयलींच्या पत्त्याचेर पावलां आमी आतां जो पत्त्यार रावता पय त्या पत्त्याची अपडेट आमी तुमच्या कंपनीन हाडून दिल्ली पूण म्हाका दिसता तुमी आजून अपडेट करूंक ना ती मागीर तुमी बोवाळ घालतले की आमी बील लेट पे केले मागीर तुमी पॅनाल्टी लायतले हांवें आतां म्हाका दिसता चार म्हयने जाले परत परत येवन अपडेट करता तुमी फोन करतात आनी हांवेन तीन फावटी तुमकां सांगलें की हांवेन अपडेटूय केल्लो आसा आमचो नवो पत्तो हांव आतां ते बी परत अपडेट करपाक येवचें ना तुमी ते चॅक करात हांवें नवो पत्तो दिल्लो आसा अपडेट करून त्या पत्त्याचेर बील धाडात आनी तुमी हें बील जे आतां तुमी धाडला आमच्या पयलींच्या पत्त्याचेर तें लेट जाले म्हणून जर पॅनल्टी दीत जाल्यार हांव तुमच्या सायबा कडेन कंमप्लेन करतलें